हँ हँ ठीक छै हँ हँ अरे ईसभ तऽ हल्का फल्का होइते रहैत छै लेकिन ओहिपर तऽ मानि लिअ कार्रवाइओ हमसभ कैये रहल छियै आ

ओ एक सए आठपर जे कॉल करलकै ओ कॉल करयवला से गलती छियै ओ झूठे कहि देलकै जे हम कॉल करलियै लेकिन जखन ओकरा कॉल भेलै तखन तऽ ओ पहुँचलै लेकिन ओहिमे किछु आदमी रहै ओहि सभसँ से जे मानि लिअ ओ झूठे अफवाह उठा देने रहै जे हम कॉल कए देलियै आ कॉल करलकै नहिए ने किया तऽ कॉल रिकॉर्ड एतय राखल छै जाहि समयमे

एकदम हेतै आ नहि हेतै तऽ ओकरा पर कार्रवाइ कयल जेतै लेकिन ओकरा कॉलके तऽ सबूत छै ई ओकर मानि लिअ कॉलके सबूत हुए तऽ अहाँ आबू आगाँ तुरन्त पेटीशन ओकर बढ़ायल जेतै ओकरा पर तुरन्त कार्रवाइ हेतै तुरन्त ओकरापर सस्पेंड डिस्चार्ज करायल जेतै ओहिके लिए तऽ प्रशासन एकदम पूरा अथी छै लेकिन ओहिमे होइत छै कि तऽ घटना मानि लिअ जे छै से होइत छै आ किछु गोटे झूठो हल्ला कए देलक हम कॉल करलियै आ कॉल नहि करैत छै तऽ ओ जे छै से प्रशासनकेँ दोष दै लेल सेहो चाहैत छै आ कतहु कतहु होइत छै जे प्रशासनो तरफसँ कतहु मिसिंग होइत छै तऽ मिसिंग होइत छै तऽ ओकर मानि लिअ कार्रवाइ हेतै लेकिन कार्रवाइ हेतै तऽ मानि लिअ कम्प्लेन हेतै तकर बादे ने कार्रवाइ हेतै

नहि नहि देखियौ किओ भी नौकरी कए रहल छै सभकेँ अपन नौकरी प्यारा छै किओ जल्दी एहन टाइपके आदमी नहि कए सकैत छै एहि दुआरे मानि लिअ कॉल एलै अगर ओ कॉलपर नहि गेलै आ कोनो घटना भए गेलै तऽ ओकरा जवाब दैत दैत मुश्किल भए जेतै ओकरा नौकरीपर आफत आबि जेतै तऽ ओहि दुआरे एहेन तरहसँ मिस जल्दी जे छै से जानैत बुझैत लोक नहि करैत छै आ अगर मानि लिअ करतै तऽ अगर मानि लिअ एखने अगर कॉलके सही रिकॉर्ड हुए तऽ अहाँ कम्प्लेन कए सकैत छी आगाँ एस पी छै डी एम छै अरे थाना प्रभारी ने नहि सुनतै लेकिन ओहिसँ ऊपर पदाधिकारी छै ने हँ अरे ईसभ तऽ मानि लिअ होइते रहैत छै ओ तऽ चलि रहल छै ठीक छै तऽ कोनो तरहके बात हेतै तऽ फेर खबर कैल जेतै